आं गस्ला सुनो थाखाय साबोन आरो दै बाहायो बे साबोन दैनि गेजेरजोंनो आङो गस्लाखौ सुयो बेनिफ्राय गस्लाखौ मोजाङै सुनायनि उनाव फोरानो मोजाङै सानदुंआव बेनिफ्राय सानदुं गैयाब्ला अखा बोथोरब्ला बेखौ न' सिङाव एबा खामसालियाव मोजाङै फोराननानै दोननाय जायो बेनिफ्राय दैखौ बेसेबां बाहायनांगौ बेनि आंनाव मोनसे एसेब्लाबो सुनायाव गस्लाखौ बाहायनायाव दैखौ गावनि नांगौ खिनिखौ बाहायनानै मोजाङै सुनाय जायो बेखायनो दै बाहायनायाव आं एसेब्लाबो गावखौ मोनदांखायो